अभी दस दिन पहले मेंने एक स्क्रू ड्राइवर यानि पेंचकस खरीदा लेकिन वो पेंचकस ऐसा गलत आ गया कि मैं उसको उस पेंच में लगाऊँ तो वो उस जगह लगता ही नहीं है और उसको जो बार बार खिसल जाता है इसलिए मैं बड़ा परेशान हूँ